हलो हाँ हम दीदी पूनम दीदी बोल रहे हैं हाँ नमस्ते दीदी कह रहे थे कि हमें कह रहे थे हम एक हमको एक कार खरीदना है हाँ और दीदी हमको ओ वो कार तो पसंद हो गई है वो जो है ब्लैक वाला वही वही लेना है हमको उनका कीमत बताइए हाँ ब्लैक वाला लेंगे हाँ ब्लैक वाला वो ए सी जो है ए सी वाला वही अट्ठाइस लाख उसमें छूट ऊट कुछ नहीं ले तो अपना देखकर के थोड़ा नहीं दूसरे जगह तो देखे तो बोला कि हमको वो बोला कि साढ़े सत्ताइस तक में हो जाऍंगे आप बोल रहे अच्छा हाँ हाँ हाँ किश्त में कितना पड़ता है नगद में कितना पड़ता है

तब इसमें कौन कौन का कौन कौन कागज़ आप लेंगे और् और ई सब और फोटो भी लेंगे दीदी और फोटो भी ले लें